हमर प्रिय तैराकी गंतव्य जेनाकि हमरा बगल मे यऽ कोशी नदी कोशी नदी मे हमसब दिन के समय मे तैरैला गेलहुॅं ओतए तैरलहुॅं जकरा की हेलनाइ कहै छियै हेललौ हेलला के बाद ओतए जे छै से नावो रहल नावो पर बैस कऽ घुमलहुॅं कोशी नदीमे बहुत जेना आब की बरसातके सीजन एलै बरसातमे कोशीमे लहर भए गेल तऽ हमसब नहियों गेलहुॅं गर्मी के सीजन मे जादातर गेलहुॅं कियाकि गर्मीमे लोकके गर्मियो हमरो सबके गर्मीयो लागै छै तऽ गर्मी के समय मे नहाबै मे बढ़िऑं लागल नहेलहुॅं पानि बहुत ठंडा रहै छै कोशीमे कोशीके पानि जे छै से हमरासबके पूरा मिथिला मे छै तीन चारिटा जिला मे लगभग पानि छै कोशीमे नेपाल सँ बुझियौ तऽ पानि आबै छै हिमालय पर्वत पर सँ पानि निचा आयल हमरासबके कोशी नदीमे आयल ओतए हमसब हेलहुॅं दिनमे दसटा पन्द्रहटा आदमी सब हमसब जे बुजुर्ग छियै से सब गेलहुॅं गेला के बाद ओतए हेललहुॅं हेलला के बाद ओतए मछलियो सब पकरलहुॅं हेलबो कएलहुॅं नहेबो कएलहुॅं दू घण्टा एक घण्टा तक नहेलौ नहेला के बाद ओतए सँ हमरा ईलाका मे जे हेलै जाइ छै ओकरा सबके बढियो लागै छै हेलैमे